आयज भारत आमचो संपूर्ण भारत देश ह्या देशांत आशिल्लीं जी झाडां पेडां दोंगर न्हंयो रानां हीं सगळीं आता हांचो आमकां ऱ्हास जाल्लो दिश्टी पडटा म्हळ्यारच पर्यावरणाचो नाश जाल्लो आसा आनी ह्या पर्यावरणाच्या नाशाक लागून पावसाचेर आनी वेगवेगळ्या ह्या ऋतूमानाचेर परिणाम जाल्लो आसा उदाहरण दिवचें जाल्यार पन्नास साठ वर्सां पयली हांगा चारीय वटच्यान रानां आशिल्ली हांगच्यान सकल्यान न्हंय व्हांवताली दोंगर ठिकठिकाणार दिसताले हांगा शेतां भरभरून तशीं पिकतना दिसतालीं एक ल्हानशी गजाल म्हळ्यार ह्या लोलयें गावांत पेडे हांगा हांव रावतालो आनी म्हाज्या आईच्या बरोबर हांव तेन्ना पांच वर्सांचो आसा ती कपडे उमळपाक न्हंयचेर आयिल्ली आनी हांव तिच्या बरोबर आयिल्लो तेन्ना हांव अशें नुस्तें धरपाक लागलो नुस्तें ते उमळटा आसतना तिच्या म्हऱ्यांत ते येतालें ते आनी हांव पटदिशीं ते न्हंयेंत पडलो आनी मागीर म्हज्या आईन म्हाका पायांक धरून वयर काडलो आनी म्हाज्या फाटीर थापट मारलें ती गजाल म्हाका अजूनय याद जाता म्हणजे अशी अश्या प्रकारे हांगच्यान ह्या पेडे वाठारांतल्यान लोलये वाठांरांतल्यान न्हंय व्हांवताली एक वेळार आनी आयज ती न्हंय पळोवंकय मेळना रानांय पळोवपाक मेळनात दोंगरय पळोवपाक मेळनात शेतां कांय थोडी भोव पिकयतात आनी हाका लागून आमच्या सगळ्यां राहाणीमानांचेर परिणाम जाल्लो आसा हे वेगवेगळ्यां ऋतुमानाचेरय परिणाम जाल्लो आसा गिमाळो पावस हिंवाळो केन्ना पावसाळो सोंपता गिमाळो लागता परत पावसाळो सुरू जाता हिंवाळ्याचें तर तोंडच पळोवपाक मेळना आनी हें अश्या प्रकारे हवामानांत बदल जाल्ल्यान आमचे सगळ्यांचे आरोग्याचेरय मोटे प्रमाणांत परिणाम जाल्लो आसा हे सगळें ह्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासांक लागून जाल्ले आसा हांगा जी पयलीं ल्हान ल्हान घरां आशिल्ली ती आतां व्हडले व्हडले बंगले जाल्यात हें सिमेंटचें बंगले संपूर्ण गोंयांतच न्ही भारत देशांत वचत थंय आमी सिमेंटाचे व्हडले व्हडले बंगले म्हळ्यारच हीच झाडां कांय कितें ह्या सगळ्या बंगल्याक पळोवन दिसपाचे अरे ही आमची झाडां हे आमचे बंगले म्हणजे ही हांगा आसले आशिल्ली ती झाडां कितें जाली सगळें हे प्रदुशण वाडिल्लें आसा मोट्या प्रमाणांत आनी प्रदुशण वाडिल्ल्यान आमचे आरोग्यय बिगडत आसा ना ना तरेचे रोग आतां समाजाक पसरतना अमकां आमी आमकां पळोवक मेळटात अशी ही ह्या पर्यावरणाची स्थिती ह्या पर्यावरणाच्या आव्हानाक संपूर्ण भारत देश बळी पडिल्लो आसा आनी हाका तोंड दितलो जाल्यार आमी परत एक पावटी फावट झाडे लावा झाडे वाचवा वृक्ष वाडवा आरोग्य वाचवा अशें म्हणपाची पाळी आमचेर येतली